बॉलीवुड ने भारत में हर जगह वेशभूषा को प्रभावित किया है ऐसी एक चलचित्र पिक्चर है जिसमें हमने वेशभूषा को देखा है और काफ़ी अच्छा अभिनय उसमें किया गया है जैसे कि बाहुबली बाहुबली चलचित्र में बहुत सारी ऐसी सांस्कृतिक चीजो को दिखाया गया है जिसमें वेशभूषा बहुत ही सुंदर और सराहनीय है जिसमें हर क्षेत्र को अच्छे से दिखाया गया है कि एक राजा को कैसा होना चाहिए अपनी प्रजा के लिए और वह उनका कैसे ध्यान रखे उनकी बात को सुने और समझे और उनके लिए अपना हर एक कदम उठाएँ कि उनकी भलाई के लिए क्या ज़रूरी है और क्या सही है ऐसा उसमें किया गया है और फ़िल्म को देख कर वैसे पोशाक बनाने का मैंने कभी नहीं सोचा ना ही मैंने कोशिश की है ये फिल्म